जो नेता हैं वो जानते हैं कि हम लड़ाएंगे अफ़वाह करेंगे तो अलग अलग होगा हम ये कोनो नहीं जानते हैं भाई भाई हिन्दू मुस्लिम भाई होते हैं हम उसी को हम एक बराबर जानते हैं हम ऊँच नीच जन होता है उसको नहीं जानते भाई जानते हैं भाई को भाई मानना जाता है इसलिए कि मेरा भाई है हम ऊँच नींच को कुछ नहीं जानते हैं ऊँच नींच को हम भाई जानते हैं इसलिए हम भाई मानते हैं कि मेरा भाई है हिन्दू मुस्लिम सिक्ख ईसाई मेरा भाई है हम भाई को ले के चलेंगे कि हम दूसरों को सुनेंगे नहीं बस भाई है मेरा इसलिए हम भाई मानते हैं हम भेद भाव कुछ नहीं जानते हैं बस भाई हैं ऊँच नींच कभी नहीं जानती हूँ बस भाई मानती हूँ उसको इसलिए हमारा मेरा सब कोई भाई है इसलिए हम बस कहती हूँ ये हिन्दू मुस्लिम सब कोई मेरी भाई है इसलिए हम सब कोई मिलके झगड़ा लड़ाता है अफ़वाह करता है हम एक कुल में नहीं रहते हैं जानते हैं कि मेरा भाई है इसलिए सब कोई मेरा भाई देश प्रदेश सब कोई मेरा भाई है प्रधान उरधान मन सब मेरा भाई है मिल जुलकर काम करना चाहिए मेरा भाई है बस